हेलो अहाँ ओला कम्पनीसँ बजै छिए अहाँके एकटा बुकिङ्ग देबाके छै हमरा लगभग बीस टा गाड़ी हमरा लेबाके अछि हमर बच्चाके बिआह छिए जाहिमे अहाँ अपन बीस टा गाड़ी हमरा देतहुँ हँ तारीखके बारेमे अहाँके हम मोबाइलपर सेन्ड कऽ रहल छिए आओर जे कोनो ताहि तरहके हेतै एडवान्स सेहो हम दऽ देब मुदा एकर कोनो सिक्युरिटी छै ने जे हम जे हमर काज यदि बाइचान्स आगू बढ़ि गेलै तऽ ओ हमरा पाइ बैक कएल जाएत ने रिटर्न कएल जाएत ने जी जी धन्यवाद ओ हँ हँ हमर काज जे छै से बच्चाके बिआह थोड़े आगू बढ़ि गेलैए ओ आब सतरह मइके छिए से हम अहाँके एडवांस देने छलहुँ हँ एडवान्स देने छलहुँ हँ मतलब बीसो टा गाड़ीके तऽ नहि लेकिन बहुत पाइ देने छलहुँ हँ एडवान्समे लगभग ट्वेन्टी फाइव परसेन्ट पच्चीस प्रतिशत जे हमर बैक कऽ देतहुँ तऽ बढ़िआँ रहितै फेर जे अगिला डेट जे निश्चित हेतै तऽ हम अहाँके ओ पूरा फुल पेमेन्ट कऽ देब पहिनैए अच्छा हँ हँ तऽ समयपर अहाँ सेवा दै छिए ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद आओर हमर पाइ बैक जे अहाँ करब से अहाँके बैंक अकाउन्ट डिटेल भेजू अच्छा यदि मानि लिअ हम पेटीएम वला नम्बर यदि पठा देबै तऽ कोनो दिक्कत नहि ने हेतै अच्छा ठीक छै हँ हँ तऽ अहाँ अपन ड्राइवरके नम्बर हमरा पठा देब जइसेकि हमरा सुविधा रहत आओर हमर बैंकके अकाउन्टमे अहाँ पठा दिअ हम अहाँके बैंक डिटेल पठा रहल छी